हांवें ट्रेनींग सेशन बी कांय एटेंड करूं ना बस्ट ती म्हाका एक बीस्ती ती हॉबी हांव म्हग्या भुरग्यांक ड्रॉईंग काडपा दाखयता मोटिवेट करता तांकां एक ड्रॉइंग काडपा शिकयता कलरींग करपा दाखयता मागीर फुलांय करपा दाखयता तांकां